गावसोरनि समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव गामियारि सुबुंफोरा मा साननाय दङ गामि ओनसोलाव बिफोरनो आरो जों गोबां मानसिया मिथिया गेलेनायनि थाखाय एबा गेलेनानै जों मा मा जानो हायो आरो गेम गेलेयोब्ला जोंनि देहाफ्रा मा बायदि जायो खारन जोंनि गामियाव गोबां मानसिया बेफोर बायदि गोरिब गोरिब गुन्द्रा जायो आरो सोलोंथाइयाव खम जानायखाय बिसोरो बारा मिथिया गेलेनायनि थाखाय मा मा मुलाम्फा दं मा मा गैया खारन बिसोरो खालि गावसोरनि जिउफोरखौ अखा नायब्ला खामानि मावनांगौ जानांगौ आरो मोनाब्ला उन्दुनांगौ बेफोरखौल' सानो बांसिन नाथाय बियो गोरोन्थि खारन जोंनि गामि ओनसोलावबो दिनै गोबां खेला गेलेनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो खेला गेलेनाया एबा गेमफोर गेलेनाया खम गामि ओनसोलाव गोबां साजेस खालामग्रा खम जायो सोरबा थुलुंगा होनो रोङा सोरबा गेम गेलेनो गोरोंब्लाबो थुलुंगा होनो मोनैनि थाखाय बे सुबुङा गावनि गेम गेलेनाय जे हबि बिखौ बावनांगौ गोनां जायो नाथाय जेब्ला जों सोरबा सासेया थुलुंगा होगोन बे गामि ओनसोलाव गेलेनाया मा बेफोरखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामग्रा थायोब्ला थारैनो जोंनि समाजाबो एबा गामि ओनसोलावबो जौगानायनि गोबां राहा लामा दङ मानोना जों गेम गेलेनायजों जोंनि समाज समाजजों लोगोसे जोंनि गाव गावनि हारि बेफोरखौ जों सिनायथि होनो हायो गुबुननि गेजेरावहाय मानोना जोंनि गामि ओनसोल होन्नानै गोबाङानो सिनाया गामि गोथौ मिथिस'वा नाथाय नों जेब्ला फुटबल गेलेगोन अब्ला मिथिगोन बिदि बिदि गामियाव बिदि गेलेग्रा दं उमोखाया फुटबल गेलेनो गोरों सोरबाया भलि गेलेनो गोरों सोरबा क्रिकेट गेलेनो गोरों बिथाङा बिदि बिदियाव गेले हैबाय माबाय होन्नानै सिनाय जायो आरो बेखायनो जों गामि ओनसोलाव फोरोंग्रा गैयैनि थाखाय गेलेनाय हनायफ्राव सान्नायफ्रा एसे खम बिनि थाखायनो जों गामि ओनसोलावबो जौगानायफ्रा खम जानानै फैयो